भारत में त अहिड़ी कई सारी जॻहि आहिनि जिते असां संगीत गाननि जो आनंदु वठी था सघऊं पिया और अगरि मां पंहिंजे कटनी शहर जी ॻाल्हि कयां त हिते हिकिड़ी ई ॾाढी सुठी जॻहि आहे जिते कि असां संगीत और गायन ॾाढो सुठे सां करे सघऊं था पिया प्रैक्टिस उन जी ॾाढे सुठे सां करे सघऊं था पिया उहो हरे माधव दरबार साहिब में असांजी हिकिड़ी सेवा हलंदी आहे जेकी ॿारनि खे गाना और संगीत हार्मोनियम वग़ैरह हे सभु सेखारींदा आहिनि उहो असांजे कटनी शहर में हुते हर साल जनवरी खां मार्च जीअं ॿारनि जे इस्कूलनि जो टाइम न हुजे जंहिंमहिल मई और जून ॿ महिना समर कैंप जे नाले सां हलंदो आहे उते डेली शाम जो पंजे खां सते वजे ताईं हरे माधव दरबार में उते ॿारनि खे गाना वजाइण और संगीत गाइणु कीअं थींदो आहे और हार्मोनियम वग़ैरह गिटार वडे वग़ैरह वग़ैरह जेको बि संगीत जो सामान थींदो आहे उहो सभु उते वॾाइण उन्हनि खे सूर में कीअं गाइजे उहो सभु उते उन्हनि खे सेखारींदा आहिनि